कहिड़ो सामानु खपेव अच्छा हिकु मिंट ॾियो ख़ाली त तव्हां इहो सामानु पाण वठणु इंदव की तव्हांखे मोकिलियउं असां घरु ते सामानु मोकिलियांव ठीकु आहे हिकु मिंट ॾियो ख़ाली मां पन्ने ते लिखी वठां तव्हांखे छा छा खपेव ॿुधाईंदा वञो

हा ॿियो ॿारहं कॉपियूं चारि लाइन वारियूं ठीकु आहे ॿियो सांचा खपनिव ॿारहं सिपियूं ॿारहं पाणीअ वारा रंग कलर ॿारहं अच्छा ॿियो चॉक कलर खपनिव पाणीअ वारा बि खपनिव ऐं चॉक कलर बि खपनिव बराबरि हा ठीकु आहे ॿियो रॿर ॿारहं खपनिव की न रॿर जा जेके इहे ईंदा आहिनि पैकिट ऊहे खपनिव खुलियल रॿर मोकिलियांव की न पैकेट मोकिलियांव पैकेट मोकिलियांव ठीकु आहे रॿर ॿियो पैनियूं ब्लू ॿियो अच्छा ॻाढ़ियूं ॿारहं कारियूं पैनियूं ॿारहं अच्छा ॿारहं कॉपियूं नंढी चौकरीअ वारियूं ठीकु आहे ॿियो वॾी चौकरीअ वारियूं अच्छा मास्क लाइन वारियूं जी बि ॿारहं कोपियूं हा हा पंज पंज खपनिव पंज अच्छा पंज दजन ठीकु आहे अच्छा

रजिस्टर बि खपनिव कैंचू घणियूं खपनिव कैंचू ॾहें कैंचू हा उहे बि खपनिव ऊहे ॿारहं खपनिव हिनु जा पैसा अथव हाणे तव्हां हिकु मूंखे हिकु सेकेंड पैंसिल लिखायव कॉपियूं लिखायूं अथव कलर ॿारहं ईहे जेके चॉक वारा ॿियो पाणीअ वारा रॿर हिनजा टोटल थियव तव्हांजा टोटल थियव सोरहं सौ रुपिया कैश अगरि ॾियो था त डाढो सुठो मुंहिंजो माण्हूं ईंदुव जेको तव्हांखे पहुंचाये वेंदव घरु में सामानु अगरि कैश ॾियो था त ॾाढो सुठो तव्हांजो तव्हां किथे रहंदा आहियो ऊहो मूंखे लिखायो पतो किथे रहंदा आहियो तव्हां थियेव त कैश इ मतिलबु ॾई छॾिजो छोकिरे खे मुंहिंजे ठीकु आहे हा कहिड़े बिल्डिंग में कहिड़े हंधि बिल्डिंग जो नालो बैरिक अथव

बैरिक नंबर उणिवीहो वीहो बैरिक नंबर ॾह सौ असी ठीकु आहे सुभाणे शामु जो अचेव छोकिरो हले सुभाणे सभु खणी अचेव सामानु शामु जो खपेव की न अर्जेंट अथव तकिड़ो अथव छा शामु जो अचे हले भले ठीकु आहे हलो सोरहं सौ थियव मुंहिंजो छोकिरो ईंदुव सुभाणे शामु जो हुनखे तव्हां कैश ॾियो त ॾाढो सुठो कैश ॾई छॾिजोसि हा हा ज़रूर ज़रूर इहो त असां जो कमु आहे टाइम ते पहुंचाइण मां हिनु करे पुछोमाव न अगरि तव्हांखे वधीक तकिड़ खपेव जल्दी त भले मां सुबूह जो बि कोशिश कयां तव्हांखे ॾियण जी न त छोकिरो मुंहिंजो शामु जो त ईंदुव ई ईंदुव ठीकु आहे ठीकु आहे मां सुभाणे शामु जो मोकिले थी ॾियांव जय झूलेलाल